मध्य प्रदेश में पारंपरिक परिवार का मेल जोल माला के समान है जो बिखरे मोती मोती को एक धागे में पिरो कर रखता है और हर दुख सुख में एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे की मदद करके साथ रहते हैं यहाँ पुरुष और महिलाएँ साथ रहते हैं रहने के साथ साथ एक दूसरे की तकलीफ़ें भी समझते हैं यहाँ दोनों का साथ बच्चों के भविष्य की को बनाता है जो बच्चों के आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी ज़रूरत की पूर्ति करते हैं जिस तरह एक गाड़ी के चार टायर में से एक टूट जाने पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ती उसी तरह परिवार में एक के दुखों से परिवार बिखरा रहता है समय के साथ परिवार का साथ मिल जुल कर रहना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह बताता है कि परिवार में प्रेम कितना है मध्य प्रदेश में ग़रीबी एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ लोगों को हर एक जगह अपने सपनों से आगे बढ़ने की बजाय पीछे धकेलती है यहाँ कुछ पुरानी सोच हैं जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है जो ग़रीबी ग़रीब लोगों का डर सा बना दिया है उन्हें ग़रीबी के कारण भविष्य खतरे में नज़र आता लगता है अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करें उन्हें समय के साथ अच्छी शिक्षा भी ज़रूरी जैसे हम जानते हैं आने वाला समय ए आई का यहाँ लोगों का रोज़गार खतरे में है और इसकी जगह मशीनों ने लेने वाली है यहाँ मध्य प्रदेश में जनजाति समुदाय और पिछड़े वर्ग में लोगों का ठहराव अधिक है यहाँ की सरकार को कई योजना के माध्यम से ग़रीबों तक रासन पानी बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा पहुँचाती है यहाँ जहाँ एक लड़का एक लड़की होने पर हर वर्ग के लोगों के घरों में बेटियों का लाड़ली बहन योजना के तहत लाखों रुपये दिए समय के साथ दिए जाते हैं जिससे कि अपना सुनहरा भविष्य जीवन सवार सकें या वैवाहिक महिलाओं को लाड़ली बहन योजना के तहत हर महीने बारह सौ पचास रुपये दिए जाते हैं जो कि पूर्व सी एम शिवराज सिंह जी चौहान ने अपनी लाड़ली बहनों के लिए लाड़ली बहन योजना चालू की है कुछ वर्ग में आज भी ग़रीबी को देखते हुए कुछ परिवार ग़रीबी के कारण अपनी बेटियों का भविष्य के बारे में ना सोचते हुए बेटियों का बाल विवाह कर देते हैं और कई बेटियों के अधिकार होता है जिसे उन्हें पैसे का लालच रखा जाता है इस कारण बेटियों की ज़िन्दगी पर भी प्रभाव पड़ता है यहाँ ग़रीबी खत्म होनी चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुनहरा हो और वह अपनी बेटियों की ज़िंदगी कुछ पैसों के कारण बर्बाद ना करे यहाँ समय के साथ मध्य प्रदेश विकसित हुआ पहले से बहुत सी चीज़ें सुधरी है पर आगे भी अगर सरकार की पकड़ अच्छी रही ताकि आने वाली पीढ़ी ग़रीबी से ना उलझे और अपने भविष्य पर ध्यान दें